उम हेलौ अह नोंस्रा गय माइ माइ फानबाय नामा बाजाराव मा दाम थांदों ओह दा आं माइआ दाम गैयैखाय आं बाजाराव लाङाखै न'आवनो दंथ'यो बेसे बेसे दाम थादों बेखौ सोंग्रोनांगोन बाजाराव

मोजाङानो थाङो माथो दामालाय आं न'आवनो फाननोसै नामा नोंस्रालाय माथो आरो बेसरबो दं खोमा र'

अह अह अह अह दाम जाबाथाय फाननोसै नामा अह दा जोंहा जेबो गैला आं फानो नाजादोंमोन आरो गयखौबो ओम ओम दा माइखौबो फाननांगौ जाना फैदों आं बाजारावनो लांसिगोन होनबा बिस्थिबार बाजाराव ओम अह नों बा बेसरखौ दा आगोलनिखौ फानजोबबाय अह अह ओम ओम ओम जाबाय दे होनबा दे होनबा आह अह अह